मूं हिकिड़ो ऑनलाइन स्कट घुरायो सो मूंखे वापसि करिणो आहे तंहिं करे मां वापसि हुन ई एप ते वञी करे जीअं मां मीशो था घुरायो त वापसि हुन एप ते वञी करे रिटन जो ऑप्शन ई ईंदो त हुन रिटन में विजी करे पोइ ऑप्शन क्लिक करे ऐं उहा रिटन कंदमि हुनजो माण्हू ईंदो हुन कंपनी जो माण्हू ईंदो ऐं उहा स्कट वापसि खणी वेंदो ऐं वरी पोइ असां ट्रेक कंदासीं कि हाणे मुंहिंजो उहो सामान किथे पहुतो कंपनी में वापसि पहुची वियो या न और पहुची वियो त वरी असां वटि उहा वापसि पैसा असांजी बैंक में अची वेंदा